جی ہاں میرے ایم ایل اے کا میرے علاقے کا ایم ایل اے اکبرالدّین اویسی صاحب ہے جی ہاں وہ ان سے ملا ہوں میں وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں اور ہاں چندان گٹی کی سیٹ ہے ایم ایل کی ان کی اور بہت اچھا کام کرتے ہیں اور ایم پی ان کے بڑے بھائی اسدالدّین اویسی ہیں ان سے بھی ملا ہوں اور بات چیت کرتا ہوں میں وہ بھی بہت اچھا کام کرتے ہے ان کی پارٹی بھی بہت اچھی ہے اور اچھا کام کرتی ہے وغیرہ وغیرہ